ٹیکنالوجی میں ترقی نے میری زندگی کو بہت آسان اور مؤثر بنا دیا ہے میں اسماٹ فون اور انٹرنیٹ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہوں جیسے کہ دوستوں اور خاندان والوں سے رابطے میں رہنے کے لیے مواصلات کا استعمال کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال آن لائن شاپنگ کے ذریعے ٹیکنالوجی کا استعمال آن لائن بینکنگ اور ادائیگیوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال فلمیں میوزک اور گیمس وغیرہ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال آن لائن کورسز اور ریسرچ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال یا ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب کام بہت تیزی اور آسانی سے ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا